हम मोबाइलके माध्यमसँ तऽ डाटा उपयोग करै छी एक दिनमे एक जी बी डाटा होइ छै उपयोगमे केतना आबै छै ई तऽ हमरा जानकारी नहि छै एहि समस्याके लिए तऽ एतेक हमरा पास नहि छै लेकिन मोबाइल तऽ चलाबै छियै मोबाइलके माध्यमसँ ककरोसँ बातचीत करै छियै सगा सम्बन्धी या कर कुटुम या कोनो प्रकारके काजमे मोबाइलके ही माध्यमसँ अभी बहुत सारा काम भए रहल छै लेकिन ई डाटा उपयोग जे केतना की होइ छै ई हमरा पासमे जानकारी नहि रहै छै लेकिन मोबाइल तऽ अभी हर घरमे चाहे पढ़ल लिखल लोक हइ चाहे मुर्ख लोक हइ सभके पासमे छोटका बड़का मोबाइल तऽ अवश्य रहै छै मोबाइलके उपयोग अभी वर्तमान समयमे सभसँ प्रमुख मानल जाइ छै मोबाइलके ही माध्यमसँ हर किछु भए रहल छै मोबाइलके ही माध्यमसँ कोनो काम करै छै तऽ ओकरा नेटवर्किंग माध्यमसँ ओकरा जानकारी प्राप्त भए जाइ छै अभीके समयमे मोबाइल ही सभसँ उपयोगी चीज छियै मोबाइलके माध्यमसँ हर विभागमे हर प्रकारके काज मोबाइलके ही माध्यमसँ भए रहल छै एहि वास्ते अभी वर्तमान समयमे सभके लिए मोबाइल उपयोगी छै मोबाइलके ही माध्यमसँ डाटा उपयोग भए रहल छै एक दिनमे मोबाइलसँ लोग बहुत सारा काम कए लै छै मोबाइलके ही माध्यमसँ लोक अभी वर्तमान समयमे मोबाइलकेँ ही सभसँ जीवन मानै छै जकरा पासमे मोबाइल नहि छै ओ अभी वर्तमान समयमे ओ आदमी के गिनती नहि आबै छै आओर जकरा पासमे मोबाइल छै ओकरा आदमी आओर जे मोबाइल चलाबै लेल जानै छै उएह आदमी सभसँ उत्तम छै आओर मोबाइलके ही माध्यमसँ सारे काम अभी ओ परिवारसँ लए कऽ देशके भी सारा काम मोबाइलके ही माध्यमसँ उपयोग होइ छै